आङो ओं माब्लाबाबो हइकआव गोमाफेरनाय जायाखै गोमाफेरनाय जाफेराखै दिनैसिम आरो जेब्ला मोनसे गिदिर ट्रेकआव थाङो आङो अब्ला आं मोनसे प्री प्लेन मोजां सांग्रांथि लानानै था था थांखायो